हेल्ल' औ औ औ दे दे आंनो ओमफ्राय मा मा सोंनो जोंनियाव जोंनियावथ' दङ बाथौ धोरोमा मानोना जोङो दस्राखौ मिथिया जोङो माने दा ब्रम्हआनो जोङो माने दस्रा खान्थियाव जोङो बाथौखौनो जोङो खुलुमो माने जोंनिया दस्रा खुन्थिया आरो बिमानि ससे आयदासो ओमफ्राय जोङो माने बिदिनो मागो पुर्निमायाव मोनसे जोंहा मेला खुङो बे मागो पुर्निमायाव मेला खुंनायाव जोङो माने बयबो माने भक्ट' हान्जाफोरा फैनानै बेवहाय बाथौ धोरोमारिखौ सिबि फैयो आरो बयबो बिदिनो गावबागाव फसल फसालि लानानै बा गय जरा फाथै जरा लानानै खुलुम फैयो सिबि फैयो गावनि हासथायनाय गावनि लुबैनायफोरखौ गाबज्रि फैयो बयहाबोथ' माबा मोनसे इसोर खुलुमनायाव थांखि लानानै फैयो नालाय दा बिसोरबो गावसोरनि नांगौ बायदिखौ गावसोरनि लुबैनाय बायदिखौ बे मागो पुर्निमा फोरबोआव खुलुम फैयो फुजि फैयो प्रसाद फसालि बावफैयो आरो बेनो आरो जोङो बाथौ औ दे